पशुओं से दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए पशुओं बोल नहीं सकता और न ही कष्ट को व्यक्त कर सकता इसलिए पशुओं के साथ बढ़ती क्रूरता के नि निवारण के लिए कानूनी बनाए गए ताकि पशुओं के प्रति हमारा दोस्ताना व्यव हार हो और उसके साथ हमारा क्रूरता व्यवहार न करें पशुओं की सुरक्षा हेतु राज्य में निम्न लि व अंकित मुख्य अधिगिम बनाएं गए हैं उत्तराखंड की गायों में एवं गाय के वध के संरक्षण हेतु उत्तराखंड गो वंश संरक्षण अधिनियम दो हजार सात अधिनियम किया गया है जो कि उन्नीस जुलाई दो हजार सात के समस्त उत्तराखंड में लागू है इसकी पूर्व गोवध निवारण हेतु उत्तर प्रदेश को गोवध निवारण अधिकतम उन्नीस सौ पचपन के उत्तराखंड में प्रभावी था उत्तराखंड की गौ वध संरक्षण अधिनियम की अनुसार गऊ वध और गाय भैंस सांड बली अथवा बछड़ा अधिकृत है इस इस अधिनियम के अंतर्गत गौ वध करने गौ मास कब्जे में रखने एवं बेचने तथा गऊ वंश को शहरी क्षेत्रों में स्वतंत्र विचरण का प्रती सेध किया गया है वध की किसी दंड द्वारा चाहे जो भी मरना अभिप्रेत है अभिप्रेत है इसमें ऐसी शारीरिक चोट ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना व अपंग करवाना अथवा विष देना सम्मिलित है जो सामान्य आक्रमण से से मृत्यु कारित करेगा कोई व्यक्ति गाय या गौ वंश का तो न तो वध करेगा और न ही वह नहीं वध करेगा ना ही ऐसा प्रस्ताव करेगा यह प्रस्ताव कराएगा इसकी अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी रूप में गौ मास अथवा तत्स सम्बन्धी पदार्थ को प्रत्यस अथवा परोस रूप से न तो कब्जे में रखेगा और न ही बेचेगा परिवहन के लिए प्राकृत करेगा और न बिकवाएगा अथवा परिवहन उपियोग करवाएगा उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को धारा ग्यारह के अन्तर्गत तीन वर्ष से दस वर्ष तक की अवधि कारावास एवं रुपी पाँच हजार से रुपये दस हजार तक की जुर्माने से दंडित किया जाएगा उपबन्ध उपबन्धित किया गया है रोगी अथवा आहत गौ वंश की अनुमती परन्तु ऐसा कोई गौ वन वंश जो किसी भी राज्य द्वारा विज्ञापन किसी असहाय एवं पीड़ासन का परिस्थितियों में हो अथवा किसी की सम्पर्क रोग से ग्रस्त हो जिसके संरक्षण से सू चिकत चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ऐसी रोगी या आहत गौ वंश की वध अनुमति प्रदान की जा सकती है गौ वंस का परिवाहन नियम गऊ धारा छे में गऊ वंस के परिवहन के विनियम के विसय में प्रावधान किया गया है तदनुसार कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी भी स्थान किसी भी स्थान से राज्य से बाहर किसी भी इस्थान पर बिना प्रतिधिकारी अधिकार द्वारा जारी की गए अनुसा पत्र की गौ वंश का न हो तो परिवहन न करे परिवहन के लिए प्रस्तुत करेगा और न ही परिवहन कराएगा परिवहन हेतु अनुमति केवल गौ वंश के पालन संरक्षण सम्वर्धन के लिए प्रदान की जा सकती समक्ष अधिकार संतुष्ट होने और प्रत्येक गौ वंश की के लिए प पाँच सौ शुल्क का संचय करने पर अनुजा पात्र जारी रखेगा गौ वंश राज्य के बाहर परिवहन हेतु प्रत्येक जनपद पर ज़िलाधिकारी सक्षम अधिकारी